स देहा सोलेराव जुदि बेमार मेलेरिया बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोननोबा जोङो जोंनि बे थानाय जायगा ओनसोलखौ मोजाङैनो मोजां साफा खालामनानै थानांगोन आरो जोङो एनकेपेलाइटिस बै बेमारा जिउसानिफ्राय जोङो रैखा मोन्नो थाखाय जोङो उन्दुनाय समाव मुसारि सोंनानै थानांगोन आरो माखासे जिबसाफोरखौ जोङो जोबनो गैयै मुलिफोर बाहायनानै जों फोजोबस्रांनांगोन बेनिफ्राय जोङो मेलेरिया होमबासो जोङो मानि बे मेलेरिया बेमारखौ जोङो हमथानो हागोन आरो मेलेरिया बेमारा जायनायाव जागोन बेयो बेरामनि लखनफोरा जाहैबाय बे बेमारनि लखनफोरा जाहैबाय गोजांगोन गोजांनानै बिदिनो जि थोया जा जि थोया जोम थोया जागोन आरो दिनै मेलेरिया थानायाव जायो बेमारा जुदि जायोब्ला जोंहा जिउ देहा सोलेरा नोरजिया जायो जोबनो गैयै गाज्रि रोखोमै जोङो नुजायो नुजाथियो आरो देहा सोलेरा रानज्रिंलाङो मेलेरिया बेमार जायोब्ला जोंहा जिउ देहाजों आत्माजों गोजोननाय गैयै जायो आरो जों बै बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा जोबनो गैयै डक्टरफोरनि मुलि दं बेफोरखौ बाहायनानै जोङो बे मेलेरिया बेमारजों बारग'नो हायो आरो लोगोसे जोङो बेमार बै बेमारनिफ्राय बारग'नोबा जोंनि नखर सोरगिदिं थानाय दिनै दै दबा दबा थानायफोराव मेलेरिया बेमारनि जिउसाया दिनै थानानै जोंनि जोङो मेलेरिया बेमारखौ जों गोसारहोयो बेनिफ्राय जों रैखा मोननोबा जोङो बे जायगाखौ साफा खालामनानै लानांगोन आरो साफा खालामनायनि लोगोसे बिनि अनगायैबो माखासे डाक्टरफोरनि मुलि बाहायनो गोनां गोनांथि जागोन दा बेनि थाखायनो जोङो नखरखौ साफा लाखिनांगौ नखरखौ जोङो साफायै दोननांगौ हरनि समाव मुसारि सोंनानै उन्दुनांगौ जानाय लोंनाय साफायै थानांगौ जानांगौ जि जोम साफा थानांगौ माखासे डक्टरफोरनि नेम निति बोसोन होनाय नेम नितिफोरखौ जोङो फालिलांनांगौ बेनिफ्रायनो जोङो बे मेलेरिया बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोन्नो हायो दा जों दिनै बेफोरनिफ्राय रैखा मोन्नो थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रांथि जानानै थानांगौ सांग्रांथि जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओरै सांग्रांथिनि गुदिफ्रानो जाहैबाय माने साफा थानाय बेमार आजार जिउसाखौ जोङो मुलि बाहायनानै फोजोबस्रांनाय आरो दिनै उन्दुनाय समाव मुसारि सोंनानै उन्दुनाय दा बेफोरबायदि राहाजोंनो जोङो मेलेरिया बेमारनिफ्राय जोङो रैखा मोन्नो हायो दा बे मेलेरिया बेमाराव मेलेरिया बेमारखौ सन्देरहोग्रा जोंहा मा थाम्फै दङ बे थाम्फैखौबो जोङो माखासे मुलिनि गेजेरजोंनो जोङो फोजोबस्रांनो हायो बे मुलिखौ जोङो जेब्लायबो बाहायथारनांगौ बेनिफ्रायबो जोङो मुलि मेलेरिया बेमारनिफ्राय जोङो रैखा मोन्नो हायो

मेलेरिया बेमारा जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद गिख्रंथावना बेमार मेलेरिया बेमारजोंनो दिनै भारत हादराव जोबनो गैयै हाजार हाजार मानसिफोरा जिउ खोमानांदों बै बेमारनिफ्राय रैखा मोननांगौबा जोङो बै मेलेरिया बेमारखौ जोङो फोजोबनो नांगोन फोजोबस्रांनायनि राहायानो जाहैबाय मुसारि सोंनानै उन्दुनाय हरनि समाव आरो दिनै साफा थानाय आरो दिनै जायगा ओनसोलाव थानाय गेसाव गोफोन हाखर हाला दैफोर हाखर हालायाव थानाय गाज्रि दैफोरखौ जोङो मुलि होनाय माखासे जिउसाफोरखौ फोथैनाय बेनो जाहैबाय मा मेलेरिया बेमारनिफ्राय बारग'नो हानायनि मोनसे राहा बेफोरो नियमफोरखौ जों बाहायबानो मेलेरिया बेमारनिफ्राय जोंहा रैखा मोन्नो हायो